अहाँके होटलसँ ऑडर करले रहली अहाँके होटलसँ अभीले तीस मिनटसँ उपर हो गेलै लेट हो गेलै हमर दोस्तसब चलि जेतै छै आओर आओर सामानसब भी अभी तक पहुँचलै नहि आओर मछली चावलके ऑडर करले रहली अभीतक पहुँचलै नहि मेरे पास लेट हो गेलकै कबले हो जेतै इस तऽ आओर बोलतै